औ पेट्रलनि बेसेन बारायनाया आंनि बाइकिं खालामनायाव गोहोम खोख्लैदों मानोना पेट्रला से लिटारावनो गोबां दाम सेजौनि खाथियाव थाङो बेनिखायनो पेट्रलनि बेसेन बारायनाया गोहोम खोख्लैदों बे पेट्रलखौ बायनो थाखाय माखासे सुबुंफोरा बा आंबो गोबां उसुबिदा जायो मानोना पेट्रला गोबां दाम बारायबाय बेनि थाखायनो गोहोम खोख्लैयो आरो आंनि आं सानोदि बियो पेट्रलनि पेट्रलनिफ्राय थाव खामनानै गनाय गारि मटरनिफ्राय गनाय उखुन्दैफोरा आबहावाखौ गोबां गारजियै गोहोम खोख्लैदों बे आबहावाफोराव गोबां उखुन्दै बायदि खामनानै जोंनि आबहावाखौ गोहोम खोख्लैयो बेयो गाज्रि बेमार केनसार बायदि अजन थोरफोफोरखौ जिफ्लेहोनानै जोंनि देहायाव बेमार लाबोयो बेयो बेमार बायदि रोखोमनि जेरै केनसार स्किन प्रब्लेम बेफोरबायदि बेरामा गोबां सोमजियो बे गारि मटरनिफ्राय पेट्रल खामनाय उखुन्दैफोरा जोंनि अजन लेयारखौ जिफ्लंहोनानै गोजौनिफ्राय आल्ट्रा भाय'लेट मुंनि साननि रोदाया जोंनायाव दाइरेकै सौसिफैनो हायो मानोना गोबां उखुन्दैफोरा जोंखौ पलुशन खालामो जेरै जोंनि हां लानो थाखाय गोब्राब जायो जों हां लानायाव उसुबिदा जायो जों हां लायो उसुबिदा जानायाव बे हां लानायाव हाबलांब्लाथाय जोंहा हां सरथेनाय बा हां गुसुं जायो बेराम जायो जोंनि थाखाय जोबोद खैफोद गोनां जानानै फैबाय बे पेट्रलियामफोरनि उखुन्दैफोरनि खामनायफोरा बेनिखायनो आबहावायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो बे पेट्रल डिजेलनि खामनाय उखुन्दैफोरा बेनिखायनो गोबां बेमार आजाराव गोग्लैनो गोनां जायो